भारतीय समाज में धर्म एक महत्वपूर्ण भाग है जो व्यक्ति को सामाजिक और अध्यात्मिक मूल्य का पालन करने में मदद करता है धर्म व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों और नीतियाँ सिखाता है हर धर्म अपने तत्वों में एक यूनिक भावना और दर्शन प्रस्तुत करता है जिससे समाज को एक मूल्य प्रदान होता है विपदा में एकता बनाए रखने के लिए नागरिकों को दूसरे धर्मों की समाज और सम्वेदना के प्रति संवीक्षांशील होना चाहिए समाज में सहयोग संवाद और समाजिक मेल जोल का मूल्य है लोगों को एक दूसरे के धार्मिक और सांस्क्रिक प्रतिबिंब को समझने और स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए ये एक समृद्धि और संवेदनशील समाज की दिशा में क़दम उठाने में मदद करेगा नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों की राय को सुनने में भी महत्वपूर्ण है संवाद और सामाजिक मेल जोल के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ आदर्शों और विचारों के बाँट सकते हैं जो वविधता में एकता के आधार बन सकता है अंत में नागरिकों को धर्म और सांस्कृति विविधता को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि समाज में प्रेम और समर्पण वातावरण बना रहे इससे लोग एक दूसरे के समाज और सम्वेदना में जुड़ सकते हैं जो एक समृद्ध सम्वेक्षशील और एकीकृत समाज के क़दम बढ़ाने में मदद करेगा